हमारे दौड़ में लाचितपन परीक्षण में सबसे पहले शामिल इस तरह से करते हैं कि हम सुबह सबसे पहले जल्दी उठते हैं और उठकर फ्रेश वगैरह होकर रनिंग मैदान में जाते हैं और सबसे पहले कुछ पैर की एक्सरसाइज होती है उनको करते हैं स्टेचिंग करते हैं और हम लोग की हमारे हाथ वाथ है उनको नीचे करते हैं पैर से मिलाते हैं उस तरह से कुछ स्टेचिंग होती है चार पाँच उनको करते हैं जिससे हमारा शरीर लचीला हो जाता है और हम दौड़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं यह प्रतिदिन करने से हमारी एनर्जी और ताकत बढ़ती है इसलिए प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया को प्रतिदिन करते हैं जिससे कि हमारे शरीर में एक ही एक अलग ही ऊर्जा का संचयन होता है और हम हमारे शरीर में इस प्रकार से ताकत बढ़ाते हैं और लचीलापन बढ़ाते हैं क्योंकि हमारे शरीर के लिए हेल्दी होती है और जिससे कि हम

दिन भर महसूस करते हैं जो कि हमारे लिए आज के टाइम पर सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है दौड़ एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा करनी चाहिए दौड़ हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है आजकल दौड़ के वगैरह कुछ नहीं है सब चीज़ में दौड़ ही महत्वपूर्ण होती है और आजकल के टाइम पर तो हम लोगों के युग में भी दौड़ की बहुत आवश्यकता होती है सभी प्रकार की नौकरियों में दौड़ की आवश्यकता होती है इसलिए दौड़ हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है और शरीर भी और लचीला लचीलेपन की बहुत ही आवश्यकता होती है